हाँ मैं कला प्रदर्शनी एक्सपो में नहीं गई हूँ उनके बारे में मैं सोचन चाहती हूँ क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है उनके बारे में तो मैं जाना चाहती हूँ एक्सपो में क्या होता है वहाँ जाने के बाद क्या नहीं है ये इसकी जानकारी नहीं है मुझे तो एक्सपो कैसा होता है ये ये चीज़ें नहीं है पता मुझे मैं जानना चाहती हूँ